بے مثال ہندوستان میں کیا ہے بولے تو فنکاروں میں کیا ہے بولے تو آج کی جنریشن آج کی پیریڈ میں پہلے کے دور میں وہ چیزاں نہیں تھیں آج کے دور میں کیا ہے بولے تو ہر چیز میں پولیٹکس گھسی ہوئی ہے یہ پولیٹکس جب تک رہے بولے تو کوئی بھی چیز کچھ نہیں ہوسکتی ہے آج کی پیرئیڈ میں اپنا خود کا اوپینین بول رہے ہیں کیوں بولے تو کوئی بھی کسی کو بھی کسی کے اس میں انتر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خاص طور پہ ہندوستان میں فنکاروں کو خاطر خواہ اہمیت کے موقع نہیں دیے جاتے اس کی کیا ہے بولے تو اس میں پولیٹکس کیوں انٹری لیتی اس پہ بھی نوٹ لیا جانا چاہیے